हैल्लो नमस्ते जी हांजी

अच्छा तुस जम्मू आए दे ओ ते इल्लै ठैह्रे दे कु'त्थे ओ ठीक ऐ तुसें गी सारें कोला पैह्लें जम्मू आए दे ओ जेकर ते माता वैश्णो देवी दे दर्शन करने चाहिदे न पर पिछले दिनें दी जेह्ड़ी बरखा बुरखा होआ दी ऐ फिलहाल थोह्ड़ा जेहा उत्थै रिस्क होई गेदा क्योंकि पानी शानी कल्ल बारश दी ब'जा कन्नै जैदा आया ऐ पर ओवरआल इन्नी जैदा बंद निं होंदी ऐ ओह् जात्तरा चलदी रौंह्दी ऐ और इक दिन दी गेम ही अज्ल कोला फिर जात्तरा खु'ल्ली गेदी ऐ तुस पैह्लें ते माता वैश्णों देवी दी जात्तरा करो सारें कोला बधिया स्थान ऐ दिक्खने आह्ला और कोशश करो अगर पासीबल होऐ ते पैदल जात्तरा करो नेईं ते इत्थै कटड़ा दा कटड़ा तक ते तुसेंगी बस बी मिली जंदियां न टैक्सी बी मिली जानी ऐ फिर टैम्पू बगैरा बी मिली जंदे न ते सारी एकमोडेशन ऐ रुकना बी चाहो तुस कटड़ै राती ते रुकी बी सकदे ओ जे रातीं जात्तरा करना चाहो ते ओह्दी लाइटिंग बगैरा सारी ऐ सारा प्रबंध ऐ पैदल जात्तरा बी ऐ अज कल्ल एह् जेहड़ियां बैटरी आह्ले आटो बगैरा टैक्सी बगैरा बी लग्गी दियां न ओह् जंदियां न उप्पर अपने उप्पर अपने कन्याकुमारी तक ओह्दे अलावा तुस अगर थोह्ड़ा पैसा खर्ची सको ते उत्थूं तुसें गी कटड़े दा हैलीकाप्टर दी सुबधा बी ऐ ओह्दे च बी तुस जाई सकदे ओ ते ओह्दे च गै बापस बी आई सकदे ओ ओह्दे अलावा अगर तुस चाहो ते पिट्ठू यानि घोड़ा बगैरा बी करी सकदे ओ पालकी बगैरा बी करी सकदे ओ अगर कोई महिला होऐ जां कोई बजुर्ग होऐ नेईं चली सकदा ते तुस ओह्दे च पालकी बगैरा च बी उप्पर जाने दी बवस्था ऐ ओह्दे रेट बगैरा जेह्ड़े हैन ओह् गौरमैंट ने सारे फिक्स कीते दे न श्राइन बोर्ड ने ओह्दे मताबक गै पैसे लैते जंदे न ते घोड़े पर जाई सकदे ओ पालकी पर जाई सकदे ओ ते जां पैदल जाई सकदे ओ जां फिर तुस अज कल्ल कन्याकुमारी तक एह् इलैक्ट्रिक वैन्स लग्गी दियां न उं'दे च बी जाई सकदे ओ ते तुस उत्थै इसलै मौसम वैसे थोह्ड़ा बारश दा ऐ और खूबसूरत नजारा सारा प्हाड़ी इलाका ऐ तुसें गी पता त्रिकुटा पर्वत उप्पर माता दा वास ऐ और ओह् गुफा बी बड़ी दिक्खने आह्ली ऐ और काफी खूबसूरत ऐ काफी लम्बी गुफा ऐ ओह्दे अंदर त्रै पिंडियां न त्रै माता दे दर्शन न ओह्दे बाद उत्थै लंगर पानी सारी सुबधा होंदी ऐ उत्थै रुकना चाहो ते उत्थै बी श्राइन बोर्ड ने अपने कमरे बगैरा दी बवस्था रक्खी दी ऐ सराय बगैरा दी बवस्था ऐ सारी बवस्था ऐ बाकी एह् ऐ कि जिसलै रश होंदा ते टिकट बगैरा थल्लों लेइयै गै जाना पौंदा ते टिकट दे नंबर दे स्हाब कन्नै गै तुं'दा नंबर लगदा ऐ उस स्हाब कन्नै ओह् बंदे छोड़दे जंदे न ते तुस दर्शन करी सकदे ओ एह् ते होई गेई पैह्ली ज'गा जेह्ड़ी तुसें जरूरी दिक्खनी चाहिदी जम्मू आए दे एह् कटड़ा च पौंदी ऐ तुसें सुने दा होना पढ़े दा होना एह्दे बारे च दूआ तुस अगर टाइम होऐ ते पत्नीटाप जरूर जाओ पटनीटाप इक जम्मू दा ब्हौत ही खूबसूरत स्थान ऐ उत्थै ऐ नैचुरल सारा कुछ ऐ होर इक प्हाड़ी पर ऐ देवदार दे पेड़ न उत्थै बी दिक्खने सुनने आह्ला मतलब इ'यै के नैचुरल मंजर जेह्ड़े न ओह् तुस दिक्खी सकदे ओ सन्नासर तक बी तुसेंगी सन्नासर निं पत्नीटाप दा तुस अग्गें जाओ थोह्ड़ा जेहा उत्थै नत्था टाप ऐ ओह् बी दिक्खने आह्ली ज'गा ऐ बड़ी उच्ची हिल हिल उप्पर जाइयै तक इक मदान जेहा उप्पर टाप उप्पर उत्थै तुस जाइयै खूबसूरत प्रकृति दा नजारा लेई सकदे ओ उत्थै धुंद धुंद पौंदी ऐ इस टाइम च बरसात च बड़ा मजा आंदा इ'यां लगदा जि'यां आसमान ते धर्त आपे बिच्चें गले मिला दे होन ते ओह्दे बाद तुस बापसी पर उत्थूं सरूईंसर जाई सकदे ओ मानसर जाई सकदे ओ सुद्ध महादेव जाई सकदे हो सन्नासर जाई सकदे ओ मानतलाई जाई सकदे ओ एह् सारियां ज'गां दिक्खने आह्लियां न बेसीकली उत्थै सर मीन्स झीलां न एह् सारियां और उ'नें झीलें बिच्च तुस नेचुरल पानी ऐ और ओह्दा पूरा लेक जि'यां होंदी ऐ ओह् बी उस्सै चाल्ली ऐ बड्डियां बड्डियां लेक्स न उत्थै बी रुकने दी बवस्था बी ऐ और आने जाने बास्तै तुसें गी गड्डी हायर बी करी सकदे ओ अपनी अगर एकमोडेशन होऐ ते ओह्दे पर बी जाई सकदे ओ कोई जैदा परेशानी निं ऐ रोड़ बगैरा अज कल्ल सारे कम्प्लीट न साफ न होर आने जाने दी कोई दिक्कत निं ऐ ते ओह्दे अलावा फिर जम्मू च खास करियै रघुनाथ मंदिर ऐ ओह् तुस दिक्खना चाहो ते ब्हौत बड्डा मंदर ऐ बहुत पराना मंदर ऐ मंदरें दा शैह्र आखेआ जंदा इस्सी जम्मू गी और इस ज'गा च जेह्ड़ा रघुनाथ मंदिर ऐ एह् बड़ा पराना अपने महाराजा दे टाइम दा रणबीर सिंह दे टाइम दा कोला बी पराना मंदर ऐ एह् कुसे टाइम च ते हून बी शायद होऐ ऐसा कुसै टाइम जेह्ड़े जेह्ड़े गुम्मद बगैरा हे सारे सोने दे बने दे हे उप्पर जेह्ड़ा मटका जेहा लाए दा होंदा ओह् बी सोने दा हा होर उत्थै तुसेंगी सारे देवी देवताएं दे दर्शन जेह्ड़े न इक्कै ज'गा होई सकदे न छोटे छोटे अंदर हर इक देवी देवता दे मंदर बक्खरे बक्खरे बने दे न उत्थै पुजारी वगैरा होंदे न उत्थै बी थोह्ड़ी अज कल्ल जरा मिलीटैंसी दी ब'जा कन्नै थोह्ड़ी जेही सुरक्षा प्रबंध जैदा होई गेदा ऐ ओह्दी चैकिंग शैकिंग बाह्र करदे न कोई ऐक्स्ट्रा चीज अंदर नेईं लेन दिंदे ओह्दे कन्नै गै शालामार एह् रघुनाथ बजार कोला उप्पर जाओ ते इक अपने शिवें दा मंदर ऐ एह् बी बहुत फेमस मंदर ऐ उस्सी तुस दिक्खो ओह्दे च काफी उच्चा लम्मा शिवलिंग लग्गे दा ऐ ओह् बी दिक्खने आह्ला ऐ होर जम्मू आए दे कम्म से कम्म एह् दो मंदर ते जरूर दिक्खने चाहिदे ते ओह्दे बाद तुस मुबारक मंडी जाई सकदे ओ अपने महाराजाएं दा जेह्ड़े मैह्ल न ओह् दिक्खी सकदे ओ पराने मैह्ल न उ'नेंगी थोह्ड़ा जेहा हून गौरमैंट ने रैनोवेट बी करवाया ऐ होर दिक्खने सुनने च ओह् इक प्हाड़ी दे उप्पर न उत्थूं होइयै सामनै फिर पारली त'वी बिच्चा गुजरदी ऐ त'वी दे पार जाओ ते तुसें गी बाह्वा आई जंदा ऐ बाह्वा जाने आस्तै वैसे ते बाई रोड़ इद्धरा तुस जाई सकदे ओ एह् जेह्ड़ा नमां ब्रिज ऐ त'वी दा एहदे उप्परें जाओ ते बाह्वै दर्शन करो काली मां दे बहुत खूबसूरत मंदर ऐ ओह् बी दिक्खने सुनने आह्ला मंदर ऐ ओह्दे कन्नै गै बाहू फोर्ट नांऽ कन्नै उस्सी आखेआ जंदा उत्थे बाहू पार्क बी बने दा ऐ और ओह् पार्क दे अंदर अज कल्ल हून लेटेस्टली शामीं अगर तुसें गी टाइम होऐ तुस जाओ ते उत्थै कलर्ड फव्वारा लोआया गेदा ऐ और ओह् म्यूजीकल फाउंटेन ऐ ओह् जि'यां चंडीगढ़ बगैरा च होंदे न म्यूजीकल फाउंटेन उस चाल्ली दा होर जम्मू च में समझनां बैस्ट चीज ऐ जेह्ड़ी दिक्खने आह्ली ऐ ओह्दा नजारा ही बक्खरा होंदा ऐ जिल्लै शामी दे टैम तुस दिक्खो ते बाकी मंदर माता दा ऐ ओह् बी बड़ा पराना मंदर ऐ उत्थै बी दर्शन करो ओह्दे बाद होर बी छोटे छोटे मंदर न जेह्ड़े तुस दिक्खी सकदे ओ तो एह् खास चीजां न जेह्ड़ियां तुसेें गी दिक्खनियां चाहि दियां न ओके जी ओके शुक्रिया